जै माता दी जी सर मुझे रूम चाहिए था एक कटरा में मां बेष्णो देवी के दरबार में मुझे रूम मिल जाएगा हैलो सर मै कटरा आए दा आं मै कोई कमरा चाहिदा मिली जाह्ग सर कमरा जारां बारां सौ तक्कर चाहिदा कोई ए सी कमरा दुआई ओड़ो कोई शैल जेहा ठीक ऐ सर कोई दुआई ओड़ो कोई पंदरां सौ तक्कर मै पुज्जने आह्ला बस कोई पंदरां मैंट्ट तक मै जेल्लै बस स्टैंड पुज्जगा तुसेंगी फोन करगा ठीक ऐ महाराज